जी आप बस ए मर से बात कर रहे हैं मुझे न ट्रैवल करना था मैम मेरे को क्या क्या बोलते है करसान सिटी और हनुमान का जन्म और क्या बोलते ये दो तीन जगह जाना था हमलोग को सब काउ सर निकले हैं वो तीन जगह आमलोग पाँच लोग है मैम आपके चारजेज क्या क्या हैं अहा मैम मैम थोड़ा डिस्काउंट देंगे क्या आप मैम ऑफर में तो कम दिया गया है ऑफ अगर मैम हमलोग कहीं और बाहर जाना चाहें तो मैम जैसे गौरी घाट और और भी जो वहाँ पर जगह रहती हैं और मैम समदड़िया माल समदड़िया मॉल ना तो वो जहाँ आप मतलब जहाँ मैंने बोला है पूरी जगह का आप टोटल चार्जेज बता दीजिए हम पाँच छः लोग हैं मतलब छः लोग हैं उस हिसाब से छः लोग

मैम आपने अभी दस हजार बोला ओके अच्छा औ मैम पूरे टोटल चार्जेज आप ले जाना ऑफर में ऑफर से हट के अगर आप ले जाना चाहें हम लोगों को ओके मैम तो फिर ऐस्का चार्जेज कितना रहे बता दीजिए ओके ठीक है न मैम रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं ओ ओके मैम ठीक है मैं आपको काल कर के बता दूँगी जैसे भी होगा थैंक्यू